मेरे अनुसार जीवन के हर पल का आनंद हम योगा अभ्यास के साथ ले सकते हैं जैसे कि जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारी श्वसन क्रिया भी बिल्कुल एकदम से सही हो जाती है क्योंकि अगर हमारा मन शांत नहीं होता तो हमारा ध्यान कहीं नहीं लगता और हम चिंतित रहते हैं लेकिन जब हम योगा अभ्यास करते हैं और तो

हमारा मन सब शांत हो जाते हैं और जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम हर एक चीज को अच्छे से उस के सकारात्मक प्रभाव के साथ देखते हैं तो हम हमारे जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं